नमस्ते भैया नमस्ते क्या हाल चाल अच्छा अच्छा जी जी जी अच्छा अच्छा तो हमारे यहाँ जो है बच्चे तीन साल से और दस साल तक बच्चों के लिए कपड़े हैं और वह जो है जूता चप्पल भी मिल जाएँगे इस्कूल यह ड्रेस वग़ैरह ना हाँ और हाँ हाँ हाँ हाँ बस यही है ना तो आप वह जेसा चाहिए वैसा बस अच्छी क्वाल्टी में भी मिलेंगे और घटिया क्वाल्टी में भी मिलेंगे लेकिन यह है अच्छी क्वाल्टी के उसमें जो है ज़्यादा कुछ ज़्यादा ज़्यादा लोग अब यूज करते हैं ना और वह नहीं अब प्राइज प्राइज में प्राइज यह जो हम बता देंगे कोई दिक़्क़त नहीं वह प्राइज हम सब लिखकर दे देते हैं कोई दिक़्क़त नहीं है आप जैसा आप लेंगे वैसे सब वह आपको रेन लिस बन जाएगी हाँ हाँ हाँ गर्म अब जैसे अभी में ये गर गर्मी जा रहइ है ठंडकआ रही है तो इसके लिए भी यह भी जो आपको मिल जाएँगे और गर्मी के भी मिल जाएँगे जैसा आप चाहिए जूते चप्पल भी मोज़ा भी हाँ टाई वग़ैरह है हाँ टोपी है हाँ हाँ हाँ हाँ यह सब जी जी जी यह सब मिल जाएँगे आपको हाँ यह सब मिल जाएँगे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अरे यह तो बहुत बढ़िया चलेगा वहाँ पर अएँ बढ़िया चलेगा अब तो यह जो है गाँव गाँव के लोग अब यह शहर नहीं आना चाहते वे गाँव में ही लेना चाहते हैं कि हमारे कस्बे में मिल जाए क्यों इतनी दूरी जाए हाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ नहीं चलो ठीक ठीक भैया ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक नहीं भैया हम हाँ हाँ भिजवा दिए भिजवा भी देते हैं अगर आप वो ले जाना चाहो तो आप वो ले भी जाइए हें हाँ हाँ आपको माल बढ़िया मिलेगा भैया अगर हमारा ग़लत हम काम करेंगे तो कोई कश्टमर आएगा भी नहीं यह तो आप जानते हैं भैया हाँ हाँ हाँ अरे नहीं भैया नहीं भैया वह सारी ज़िम्मेदारी हमारी होगी आपके कपड़े में फुन्सा उन्सा निकल आए या कटे पिटे हैं फिर भी हम वापस ले लेते कोई दिक़्क़त नहीं भैया यह अपना ही काम समझिए हाँ हाँ उसकी वापसी यह नहीं कि तुमने खोल दिया इसको हम वापस नहीं लेकिन ज़रूर वापस लेंगे भाई हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जब आपको ज़रूरत हो तब आप आइए कोई दिक़्क़त नहीं आज कल परसों में जी जी हाँ भिजवा भी देते हैं मैं ऐसी कोई दिक़्क़त नहीं थोड़ा भिजवा भी देते हैं आप अपने आप ले जाना चाहो अपने आप उठा ले जाओ नहीं तो हम भी भिजवा देते हैं ऐसा कोई बात नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते